हेलो मैं उषा माथुर बोल रही हूँ आप कान्हा रेस्टोरेंट से बोल रहे हैं मैंने एक खाना मंगवाया था वह अभी कितना समय लगेगा उसको आने में तैयार हुआ या नहीं अच्छा तैयार है तो कितने बजे तक आ जाएगा मुझे जरा जल्दी चाहिए ठीक है अच्छा कितनी देर में अच्छा पंद्रह मिनट लगेंगे धन्यवाद भैया जल्दी भेज दीजिए